महाराज दान इक ऐसी चीज ऐ म्ह्ल्लें आह्लैं गी पैसे दिंदे हे अस मंदरेै आस्तै चीजां आह्नने जियां गलास प्लेटां होईआं अस जग शग करांदे मंदरे आस्तै मंदरे जंदे अस दान करदे अस कन्नै बजार जंदे अस बजार जंदे अस दान करने जियां कोई अ'न्ना लभदा बोला लभदा कोई अस उसी दान करदे इक कुदै कुसै दे फंक्शन होंदे नेई जुड़दे कुसै किश अस प्लेटां फ्री दिन्ने उनै गी गलास फ्री दिन्ने उनै गी अस फ्ही साफ करियै उनै गी रक्खुड़दे जेकर समान दुऐ घर जंदा जे दूए बंदे गी जरूरत पौंदी फ्ही अस उनै गी दिंदे फ्री गै ओह् बी असैं गी किश ना किश दान देई गै देऊड़दे फ्री फ्री कम्म अस करदे दान अस कुदै बी जंदे दान करूडने अस किस ना किस किश ना किश दान करी गै दिन्ने अस

किश चीज दान करना पुन्न करना दान कुदै बी फंक्शन होंदा फ्ही अस दोबारा लोड़दा प्लेटां साफ करियै गरीबें दी मदद करदे अस अस बजार जंदे असैं गी कोई इयै नेहा कोई बंदा लभदा कोई बी गरीब लभदा अस हुंदी मदद करदे मदद करना इक बड़ी जरूरी ऐ मदद करगे सारा किश थ्होगा तुसैं गी दान इक ऐसी चीज ऐ